गॅमलिंगाचेर आमकां चड कारवाय जाल्ली पळोवपाक मेळना हाचें मुखेल कारण म्हणल्यार कारवाय जाली सुद्दां जाल्यार ताची प्रक्रिया आसता ती चड व्हड आसता ताका खूब वेळ लागता आनी त्याच तरेन दुसरें कारण म्हणल्यार आमकां गॅमलींग खंय चालू आसता तें खबर सुद्दां आसना त्या खातीर आमकां गॅमलिंगाचेर खूब खर प्रमाण कारवाय करपाची गरज आसा